हॅलो गॅस सिलींडराचे कस्टमर सपोर्टासून उलयता न्हू आं थँक्यू तुमकां की म्हाका तुमचे सिलींडर पावला म्हणून ती डिलीट जालोली बट एनीवेज तुमी ट्राय करून म्हाका ंधाडला म्हणून कित्या ना जाल्यार म्हाका रांदपाक त्रास जाता आहले ते इंडक्शनाची पासून म्हाका सारकी कूक करपाक मेळना कितें ते स्पेसिफीक युटेन्सील लागता आनी गॅसाचेर तुका जाय तसलें युटेन्सील हें करपाक मेळटा प्लस म्हाका रांदपाक जाय आसलें प्लस म्हाका उदक तापोवपा जाय आ म्हाका मिसाक बीन असो जाय आसलें सो थँक्यू तुमकां म्हाका ती तुमचें सिलींडर पावयला म्हणून